संगीत यह एक बेहद ही अच्छी कला है संगीत संगीत बहुत ही लोभित कला है इस इस कला का प्रावधान एक वरदान के तरह है हमारे गाँव में ऐसे कई लोग हैं जो कि एक संगी संगीत में एक्सपर्ट हैं एवं कई सारे त्योहारों और मात्म कई सारे त्योहारों और इम्पॉर्टेन्ट फंगसंस में अपना जागरण खुद के संगीत का प्रदर्शन करते हैं इस प्रदर्शन इस प्रदर्शन में वे अपनी संगीत की कला को प्रदर्शित करते हैं ऐसी बहुत सारी गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी आदिवासी कलाएँ होती हैं जिनका कि जिनका कि प्रदर्शन ग्रामीण लोग अपने गाँव से अपने गाँव क्षेत्र में करते हैं और अपने गाँव क्षेत्र में हट काम नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हम उन कलाओं को भूल जाते हैं इससे इस इन कलाओं को बचाने के लिए हमें उन्हें समय समय पर दोबारा दोहराना चाहिए जैसे कि संगीत की कला को जैसे बिरहा हो गया उनको और जागरण इनको कई सारे त्योहारों और जरूरी फ़ंगसनों में दोहराना और उनको पर्फॉर्म करना इससे हम अपनी संस्कृति और अपने अपने कला के प्रति जागरूक होंगे और उसको भूलेंगे नहीं और गांग ग्रामीण क्षेत्रों के वैध्य यह भी एक बहुत ही अच्छी कला है एक एक वैद्य होना अपने आप में ही एक वरदान की तरह है एक वैद्य कि बहु एक वैद्य के पास बहुत ही सारा ज्ञान होता है एक ज्ञान हो ज्ञान होना एक आदमी को ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है हम हमारे ग्रामीण और हमारे ग्रामीण इलाके के वैद्य के पास कई सारी औषधियों के ज्ञान हैं जिससे कि उन्होंने कई सारे लोगों कि जानें बचाई हैं वक़्त पर जहाँ अब डॉक्टर नहीं होते वहाँ हमारे वैद्य पहुँच जाते हैं और ऐसी कई सारी औसधियों के वजह से जैसे सांप काटने के औसधी होने से वे उनकी जान को बचा सकते हैं